चंद्रकांत चंद्रकांत टॅक्सी ड्रायव्हर न्ही हां हां आरे कितलो वेळ जालो तुजी वायट पळेता आमी खबर आसा न्ही तुका आमी तुका पांचांक यो म्हटलेले आ हांव म्हापसा आसा सुर्वणान तुजें डेली कस्टमर आयज तुका सांगलेले आमकां कळगुटी बिचार वचपाक जाय पांचांक हांगा सावन भायर सरया मागीर आमी सगळी जाणां रावता तुका भुरगीं सारकीं हांगा सर तळमळटा तांकां बेगीन पावन थंयसर न्हावपाक बीन जाय आनी पांच पंदरां जाली मरे खंय पावलो रे तूं कितें रे सदां वेळार येवपी मनीस तूं म्हणून सदांच हांव तुकाच सांगतां हांव आनी आज तूं कित्याक पावलो ना आसा येतलो की ना ते पयली म्हाका सांग कितें तुजे कितें प्रोब्लम जाले प्रोब्लेम ब्रिबलम जाले जाल्यार सांग मरे म्हाका पयली पयलीं सांगपाचे न्हय आमी दुसरो कोण तरी सांगपाची न्हय अशें कितें करता आतां तूं पावता कितें पावतलो कितल्यांक पावतलो आनीक पांच मिनटांनी पावता जाल्यार पाव सामको ना जाल्यार म्हाका सांग बाबा सारके फोन करून तुजें प्रोब्लम कितें आसा जाल्यार म्हाका पयलीं सांगपाचे न्हूं आमकां पावपाक जाय आतां कितलो वेळ जालो हे पळय हे पळय हेच कितें करता पळय हे चलयेक सांगता पळय दुसरो करया म्हणून सांग तूं डेलीचो म्हणून सदांच तुकां सांगता हांव आज म्हजें पाशियेस मरे काबार जालें आमी एक वर पयलींच राविल्ली सगळें जाग्यार दवरून आमकां कितें स्विमींग करूंक जाय भुरग्यांक थंयसर दर्याचेर म्हणून आमी सगळे घेवून बिवून सगळे तयार रावल्यात वेळ जाय न्ही रे थंय मागीर रात काळोख जावच्या आदी आमकां परत येवपाक जाय घरा म्हणुन हांवें तुका सांगलेले मातशें पांच मिनटां बेगीनूच यो तूम बेगीन खंयचो अजुन लेट पंदरा मिनटां लेट आनी साडे पांचांक पावतलो बाप रे साडे पांचांक साडे पांचांक पळय मागीर हांव तुका पयशें मरे कमी दितली तूं जर लेट पावत जाल्यार आमी थंयसर लेट पावतली आमकां येवपाक आमकां बेगीन येवचे पडटलें काळोख जावच्या पयलीं आमकां सागंल्या तशें घरा ना जाल्यार तुकां हांव पयशे बी कमी दितलें आसाय तूं तयार पयशे बी कमी घेवपाक हां बंरे तर यो आनी साडे पांचाच्या पयलीं तरी पाव आनी कमीत कमी हांव थोडीशी तुजी वायट पळेतां पळय तो भुरगो आसा पळय तो फोन करपाक लागला आतां सांग सारकें म्हाका पावतलो तूं बेगीन हां चल बरें तूं आतां सदांचो म्हणून मरे हां आनीक पांच मिनटां तुजी वास वाट पळयतां साडे पांचाच्या पयलीं तूं पाव आतां आनी मागीर आमी चल या बेगीन यो जाता तितले प्रोबलम तुजे आयच्या दिसां मातशें बाजूक दवर आनी बेगीन पाव हांगासर